अगर हून तुसेंगी अ'ऊं अगर अपने जम्मू दे कल्चर दे बारे च सनां तां पैह्ले पैह्ले पिछले जमाने केह् होंदा हा कि पिछले जमाने अज्जकल बी होंदा ऐ पर अज्जकल इन्ना लोक करदे नी ऐ न इसी इन्ना मन्नदे नी ऐ न पैह्ले पैह्ले लोक केह् करदे हे बजुर्ग बगैरा होई गे जियां जवान बगैरा होई गे एह् धोतियां पांदे हे पैह्लें मतलब एह् जेह्के पजामें कुर्ते इन्ने नेही हे पांदे ज्यादा धोतियां गै होंदियां हियां ते धोतियां मतलब अगर अस कुसै धाम बगैरा होंदी ही तां अस धामी जंदे तां बी जेह्के बजुर्ग बगैरा न धोतियां पाइयै असें बेहियै च रुट्टी लांदे हे ते अज्जकल केह् ऐ अज्जकल इस रीति रवाज़ गी कोई बी नी मन्ना दा ऐ ते जेह्का अज्जकल दा साढ़ा जम्मू च लोग न कोई नी मन्ना दा ऐ ते अगर कुदै अगर कुदै बिच्च साढ़ा ग्रांऽ च कुदै बिच्च बिच्च कुदै अगर कुदै बीह् बी लग्गी जान पैह्ले पैह्लें जमाने च चपलियां लाइयै बी नेईं हे जंदे अज्जकल लोक उत्त चपलियां लाइयै ते मतलब जंदे दिखदे बी नी ऐ न कि कोई रुट्टी खा थल्लै जां नेईं ते अज्जकल केह् कि पैह्लें मतलब बेहियै रुट्टी खंदे हे ते अज्जकल बेही छेई कोई रुट्टी नी खंदा ऐ ते अज्जकल खड़ोते रुट्टी खानी ते सटैंडिंग प्रोग्राम चलदे न ते अज्ज कल ते इ'यां न रुट्टी छुट्टी खंदे ते मतलब जेह्का ऐ जेह्का पिछला रीति रवाज़ ऐ इसी कोई बी इन्ना अपनांदा नी ऐ ते अपने अपने गै रीति रवाज़ चला दे न एह् ते जेह्के एह् ऐ हून तुसेंगी सनां पशियम ते सैंटर ऐशियन कल्चर एह् बी एहदा बी बड़ा सारा असर असर ऐ एह्दे उप्पर